हम समूह में काम करते हैं जैसे दीदी लोग के पास जाते हैं दीदी लोग हमारी बैठक भी करती हैं दीदी बचत बचत सोतत होता है जैसे कि तीस रुपए हर हफ्ते में होता है जिसको भी परेशानी दिक्कत होती है उ दीदी को लोग को पैसा दीदी लोग समस्या बोलती हैं समझती हैं इसलिए भी देती है जैसे कि घर में किसी के पास बीमार लोग पड़ गए या शादी हुआ शादी पड़ा इसीलिए सब लोग पैसा देती हैं फिर उस उनकी दिक्कतें जो होती है समझती हैं और उनको कार्य को भी करवाती हैं और नया एक ठो काम प्रोजेट मिला था जैसे कि हम लोग को उनको वह बोल रहे थे कि हमको नहीं बोलने आएगा हम वह उनको बताए कि उनको बोलाना और बताना हमारा काम है हम उनको सिखाएँगे इसी पोजेट में और दीदी लोग समूह में भी जुड़ कर लेने देन भी करें अच्छे से और उनके उनको कोई भी किसी दिक्कत परेशानी होता है तो हम लोग दीदी रहते हैं खड़ा और हम ऐसा बात नहीं एनार्लम जो होता है ना छोटा से लेकर बड़ा तक ही काम करने का योजना ही बनाता है जैसे कि हम हो गए किसी दीदी के पास कोई घर पर जाने के वास गाड़ी उड़ी भी नहीं होता है तो हम लोग गाड़ी उड़ी का भी व्यवस्था करवाते हैं